उल्हास नगर में हाणे लाइट जी का बि तकलीफ़ु कोन्हे सिर्फ़ु बरिसातु में जॾहिं आंधी तूफान अचे जोरदारु बरिसातु अचे तॾहिं पावर कट थींदो आहे ऐं उन वक़्तु असांजा जीवन जेको आहे उहो हुनते इफैक्ट पवंदो आहे जीअं त रंधिणे में रोटी करण में तकलीफ़ थींदी आहे ॿारनि खे पढ़ण में तकलीफ़ थींदी आहे जीअं असां पंजे माले ते था रहूं त हेठि लहण में असांखे तकलीफ़ थींदी आहे त अहिड़ियूं तकलीफ़ असांखे सामिनो हुननि जो करिणो पवंदो आहे